السلام علیکم وعلیکم السلام ہوں ہوں ہم شاہنواز بول رہے ہیں پٹنہ سے ہوں ہوں بول لئیں بھائی مجھے پٹنہ میں پٹنہ سے پورنیہ جانا چاہتا ہوں گھومنے کے لیے تو کوئی جگہ بتائیے سہی ہوں اچھا تو سر خرچ ہاں خرچ کتنا پڑیں گے اس کا ہم لوگ لگ بھگ تین تین تین آدمی ہیں ہوں نہیں بھائی فیملی وغیرہ تو نہیں ہے بس ریسٹورنٹ میں رکنا ہے ہوں ہوں اچھا سر تو کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ یس سر ہاں ڈسکاؤنٹ وغیرہ مطلب کچھ کم نہیں ہو سکتے ہیں اس سے ہوں ہوں اچھا ٹھیک ہے سر تب آپ سے کالنگ کریں گے سر نہیں بس اور کوئی فیسلٹیز ہے کیا یس سر اچھا ٹھیک ہے سر جب اگر ایسی بات ہوگی تو پھر آپ سے بات ہوگی جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک